डॉक्टर साहब प्रणाम हमर जे छै ने अथी अथी पेट बहुत दर्द करि रहल छै हँ बहुत जादे पेट दर्द करि रहल छै तऽ कहिया कहिया एबै यहाँ पर पेट दरद और मथा दरद भए रहल छै हमरा बोखार टाइप बोखार टाइप के भए रहल छै नहि और तऽ दिक्कत नहि छै खाली पेट और दरद मथा दरद बहुत करै छै तऽ

नहि और तऽ दिक्कत नहि छै और हमर घर मे छै ने एकटा अथी मम्मी छै हमर घर मे ओकरो जे छै ने अथी बहुत तेज गोर तोर दरद करै छै बहुत अथी हँ बहुत गोर दरद करैत रहै छै और हाथ गोर दरद करै छै से आओर मम्मी के होइ छै अभी उम्र चौंतीस साल चौंतीस साल हमर उँ हमर ऊमर होइ छै अभी उन्नैस साल हमर मम्मी के अभी चौंतीस साल भए रहल छै तऽ कोनो अच्छा दवाइ जे छै ने अच्छा दवाइ जे हुवए सबसँ अच्छा ओ दवाइ देबै हमरा एहन वेहन दवाइ नहि देबै हँ दूध अभी नहि खाइ छियै ओतए दूध अभी महँगा भए गेलैया ने इसीलिए अभी एक दू महिना सँ नहि लए रहल छियै दूध दूधो लेनाइ छै की दूध लेनाइ रहै की ओऽ अच्छा और छै दूध मे किछो मिलाकए पिबै की मम्मी के देबै

हँ हमरा मथा दरद और पेट दर्द खाली होइ छै हँ हँ और कथी और कुछो करबै की घर मे भी दरद तऽ करै छै किछो घर मे किछो खैयै की कोन ची कोन ची खैयै जेकी कनीटा कम हेतै दरद अच्छा मूँग तब लाबै छी कीनकऽ तब मम्मी के खिला देबै मूँग हँ आओर की करियै कए कए कए बजे टाइम बता देबै तब ने अच्छा साढ़े नओ तक बैठ जाइ छहो क्लिनिक मे ने हँ क्लिनिक त देखल छियै हँ हँ लाइन बाजार मे छ हँ हँ नहि और तऽ दिक्कत नहि छै लेकिन जे छै ने अभी हमर पेट जे दरद करै छै ओकरालिए की जमाइन तमानि खा लियै की

अच्छा कल कल आबै छियै तब साढ़े नओ बजे ने अच्छा आब रखै रखै